ہوں ہاں جی بولیے جی جی جی جی جی جی اچھا آئی فون اور اینڈرائڈ میں آپ کو چوز کرنے میں دقت ہو رہی ہے جی ہے اینڈرائڈ میں بیسکلی سر یہ جو ہے نا پروسیس کوالکم سنیپڈیگن پہ کام کرتا ہے اور آئی او ایس کا جو سر پروسیسر ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے ایپل کا اپنا رہتا ہے تو اے سکسٹین ابھی اے سیونٹین آئی تھنک چل رہا ہے تو اس میں اسپیڈ ڈاٹا آپ کو بہت اچھا ملے گا با مقابلے آپ کو اینڈرائڈ فون کے اور اینڈرائڈ فون میں بہت سارے ایپلیکیشن آپ یوز کر سکتے ہیں اور آئی او ایس میں آپ ایپلیکیشن کچھ ایسے ہیں اس میں شرط ہیں پیسے پے کرنے پڑیں گے تبھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آئی او ایس میں سر بیسکلی یہ چیز ہوتا ہے کہ اس میں بیٹری بیک اپ تھوڑا کم رہتا ہے بہ نسبت کہ انڈرائڈ کے ٹھیک ہے ہاں تو انڈرائڈ میں آپ کو اچھی خاصی بیٹری مل جائے گی اور جو آپ کو مطلب کوالکم سنیپڈرینگن بھی بہت سارے ایسے فونز ہیں آ رہے ہیں مارکیٹ میں جو کہ آپ کو اسی رینج میں آپ کو مل سکتے ہیں اچھے رینج میں تو پھر وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کے مطلب رینج میں کتنا پرائز آ رہا ہے اگر آپ کی زیادہ پرائز رینج کی ہے تو پھر وہ بتائیے اگر کم کی ہے تو وہ بتائیے اچھا چیپ اینڈ بیسٹ جی جی تو اینڈرائڈ ہی بہتر ہے جی جی

جی جی فنکشن بس یہی ہے کہ وہ آئی آئی او ایس سے ہی وہ سر وہ کرتا ہے رن کرتا ہے ٹھیک ہے ان کا ابھی اے ہاں ان کا ابھی ایس اینڈرائڈ سیونٹین یا ایٹین چل رہا ہے فورٹین یا ففٹین چل رہا ہے ایٹین تو اس کے وہ کر رہا ہے شاید بند کر رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اینڈرائڈ ہی لینا پڑے گا کیوںکہ اینڈرائڈ آپ کو چیف اینڈ بیسٹ لگے گا اور وہ آپ کو جی جی جی جی جی شکریہ جی جی جی تھینک یو جی ٹھیک ہے ٹھیک